गायकी का क्या है गायकी में जैसे हरमुनियाँ है हम हरमुनियाँ बजाते हैं तो हरमुनियाँ हम स्वर के हिसाब से बजाते हैं हमारे मुख से जो स्वर निकलता है जो हम गाना गाते हैं उसी के हिसाब से हरमुनियाँ को हम बजाते हैं जो स्वर निकलता है उसी तरीके से उसी टैली से हम हरमुनियें को भी बजाते हैं जैसे तबला है तबला भी उसी तरीके से बजाते हैं जो गाना गाते हैं हम उसी के हिसाब से तबले का भी सुर निकालते हैं उसी हिसाब से हम तबले को भी संभालते हैं जो गाते जाते हैं हम उसी हिसाब से तबले पर बजाते जाते हैं हर गायकी में भी हम वही तकनीके अपनाते हैं जो गाना गाते हैं उसी हिसाब से अपने सुर को सुर को जितने अच्छे से हम निकालते है उतने अच्छे से अपने हरमुनियाँ हो या तबला हो या ढोलक हो कोई भी बाजा हो हम उसको उसी तरीके से बजाते हैं जो गाना गाते हैं उस गाने के सुर को सुन कर हम उसी सुर को उस तबले पर उस हरमुनिये पर बजाते हैं ताकि हमारा सुर जो है इधर उधर नाहो ना हमारे हरमुनियाँ का सुर इधर उधर हों ताल मेल दोनों का मिलता रहे ताकि हमारा गाना जो है परफेक्ट हो इसलिए हम सुर को पहले गाते हैं उसके बाद फिर उससे हरमुनिए तबले ढोलक या जो भी आप कहो उससे हम उस स्वर को मिलाते हैं इसलिए हम गायकी के अलग अलग भाषा में जो भी हम गाना गाते हैं उसे अपने स्वर में हम जाहिर करते हैं